मां कंहिंखां बि नृत्य न सिखियो आहे मां पाण ई टी वी में ॾिसी ॾिसी करे सिखंदी आहियां मां हिकु दफ़ो जामु ॼणनि खे डांस सेखारी जॾहिं मुंहिंजे भाउ जी शादी हुई हुनते असां सभु नचणु लॻियासीं ऐं उहो डांस बि मूं ठाहियो हो ऐं मूं हिननि खे सेखारियो